हमरा विचारसँ हमर सभसँ पैघ ताकत ई छै कि हम शिक्षित छी शिक्षित भए कऽ अपन पैर पर खड़ा छी आओर ई हम मतलब हमरा लए की खराब छै की बढ़िऑं छै ओ हम अपना डिसाइड कऽ सकै छी अपन अच्छा बुरा सभ समैझ सकै छी ई हमर सभसॅं पैघ ताकत छी आओर हम अपन कोनो भी डिसीजन अपनासँ लए सकै छी आर दोसरके भी अगर किओ गलत कऽ रहल छथि तऽ हुनका भी हम समझा सकै छी ओतबा हम हँ शिक्षित भए गेल हुए जे किछु भी कोनो भी बिषम परिस्थिति आबए ओ परिस्थितिके हम डटिकऽ मुकाबला करै ला तैयार रहै छी आ कमजोरी तऽ आब महिला अथीमे जन्म लेलियै यऽ तऽ ओ तऽ सभसे पैघ कमजोरी छै कियाकि अपन सभकेँ समाजमे महिलाके कतबो किछु भए जाए सभ सोचै छै चाहे ओ पुरुष बड़का पदाधिकारी ही किया नहि हुए ओ सोचै छै कि महिला हमरासँ नीचाँ ही रहै नीचाँ ही रहै सभ दिन कियाकि हुनका सभकेँ नजरिमे की छै अगर पुरुष छियै पुरुष अगर गलतो डिसिजन लै छै तऽ नहि ई हमर सही डिसीजन छी अगर महिला ओहिमे किछु अपन विचार दै लए चाहै छथिन तऽ सभ पुरुष तऽ एहन नहि होइ छै लेकिन मैक्सिमम समाजमे हमर सभकेँ समाजमे ई विचार छै कि महिला जे छै ओकरा डिसीजन लै के पावर क्षमता नहि छै अगर ओ डिसीजन लेता लेथिन महिला तऽ हुनकर डिसीजन हन्ड्रेड परसेन्ट सही नहि भए सकैए तऽ कतबो पढ़ि लिख लियै कतबो अपना पैर पर खड़ा भए जाए महिला लेकिन अपन समाजमे महिलाके कमजोर कए कऽ ही देखल जाइ छै